جی ہاں بالکل ہمارا پیارا ملک ہندوستان کاروباریوں کے لیے ایک بہت بہترین دور سے گزر رہا ہے ہندوستان دنیا کے سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہے کاروبار کے اعتبار سے ہمارا ملک بہت آگے جا رہا ہے یہاں کاروبار کا موقع بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں کے لوگ بڑی تعداد میں کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں اور باہر کے لوگ لوگوں کے لیے یہاں کاروبار کرنا آسان ہو گیا ہے کوئی بھی سامان اگر آپ یہاں فروخت کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے یہاں فروخت ہو جاتا ہے یہاں کاروبار اور بزنس کے راستے اب بہت زیادہ کھلتے جا رہے ہیں اور اب تو باہر کے ملک سے بھی لوگ بہت زیادہ کاروبار کے لیے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں ہمارے ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے اس لیے یہاں بزنس اور کاروبار کے لیے راستے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں جہاں تک بات حکومت کی ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو حکومت اس وقت ہندوستان میں ہے اس حکومت نے اور اس سے پہلے کی جو حکومت تھی ان سب نے مل کر ہمارے ملک میں تجارت کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے کیونکہ اس سے ملک میں ترقی ہوتی ہے اور ملک آگے بڑھتا ہے اور ملک کے اندر لوگ ترقی کرتے ہیں